खखा हेबो दैमायाव खखा दुब्लियाव सानो खखा हेबो ओमफ्राय आरो सेन हेबो सेनखौबो जानला मानला मानसिया हेबनो रोंङा ओरैबायदि मानसियासो गोरोंखा एसे बोरायसा बेफोरसो सैनानै सेनखौ हेबनो गोरों जानला मानला मानसिया हेबनो रोङा हेबनो रोङाबाबो सेनखौ हाथायाव बायो बायनानै लाबोबाय दुब्लियाव साबाय सानानै खखाबो हेबो हेबनो गोरोंफ्रा हेबनानै सायो खखाखौ

दुब्लियाव साहैबाय लाबोबाय ना ना सानो लांबाय हेबनो गोरोंफ्रा हेब्बाय हेबनो रोङिफ्रा हाथायाव बायनानै लाबोनानै साफैयो खखाखौ सेनखौ खखाखौथ' हेबनो गोरोंखा बयबो सेनखौसो रोंङा सेना ओरैबायदि हेबनांगौ मोजां खाथि सैनानै गोरलै गोरलै खालामनानै बिराद गुदु आरो सेना हेबनो साथेबाय सेनखौ साबाय नांबाय आरो नाया नांनानै लाबोबाय

दै बिमायावथ' साजाया खखाया बिदिनो दुब्लियाव दंग'आव थेनानै सायो सानानै जेखाय खबाय मैगं खादा सेन बिदि आरो बिदि हेबनानै नाखौ गुरो मैगं खादाजोंबो गुरो आरो जेखायजों गुरो

माबाजों जेजों बोयो बोनानै लायो नाखौ

खखा सायो दुब्लियाव दंग'आव थेयो सायो लायो आरो बे माबाखौ सेनखौ सेनखौ हेबनो बिराद गुदु हेबनाया हेबनो गोरोंआसो हेबनो गोरों बांसिनानो हेबनो रोंङा हाथायाव बायो दिरुंखौ हेबनानै सायो खखा ना गुरनाया जेखाय आरो मैगं खादा सान्द्रिजोंबो गुरबावोसो सान्द्रिजोंबो गुरबावोसो सान्द्रिजोंबो मोनबावो मैगं खादाजोंबो मोनो आरो आरो जेबो गैथाराबा हाथायाव बायना लाबाय गुरबाय मैगं खादा मैगं खादा फल' बिदिजों गुरो जाबाय